संगितातले सगळेंच प्रकार म्हाका गावपाक आवडटात आनी आयकूपाकूंय आवडटात तातूंतल्यान एक प्रकार म्हज्या खूब आवडीचो म्हणल्यार नाट्यसंगीत नाट्यसंगीत हो एक असो प्रकार आसा जो त्या चौकटा भायलो आसा जेन्ना व्हडले गायक कलाकार एखादे नाट्यसंगीत गावन वतात अशे सुद्दां जेन्ना आसता जोन्ना तो गायक बदलता तेन्ना तें नाट्यसंगीत म्हणपाची पद्दती बी बदलता तातूंतलो रंग वेगळो आसता प्रत्येकजाण आपआपल्या परिन तातूंत रंग भरत वता तें नाट्यसंगीत गावपाची त्या गायकाची चालय वेगळी आसूंक शकता तो रागय वेगळो आसूंक शकता अशे तरेन हे जे नाट्यगीत आसा तें दर एका फाटल्यान बदलत वता भावगीत म्हळें जाल्यार भावगीत गावप थोडेशें कठीण कित्याक काय म्हळ्यार लोकांची अशी अपेक्षा आसता की तें जशे गायिल्ले आसा तशेंच तें परत आयकूपाक मेळचे तातूंत थोड्यो थोड्यो जागो अश्यो आसतात ज्या जाग्या खतीर लोक मुद्दाम रावतात आनी अशी जागा जर येवुना जाल्यार त्या टायमार त्या खिणाक थोडेशे अरे ती जागा येवुना अशे जाता ताका लागून भावगीत हे जशे गायिल्ले आसा तशेंच गावपाची एक प्रयत्न करचो पडटा जावं ताज्या फाटल्यान थोडेशे चड लक्ष दिवन तें गावचे पडटा